ईअं त रेडीमेड कपिड़ा काफ़ी अवेलेबल आहिनि पर छा आहे के जेको पंहिंजो हथ सां कपिड़ो ठहिंदो आहे उअ हथ सां जेकी फिटिंग थींदी आहे उहे बिल्कुलु असांजे शरीर हिसाब सां ठहंदो आहे कपिड़ो ऐं उनमें पाइण में ॾाढो असांखे जेको सुकुन ईंदो आहे ऐं ईअं लॻंदो आहे की असां जेको आहे मतिलबु जेकी शइ पाती आहे उह असांखे भाहे थी असां हिन करे जेको कोशिशि कंदा आहियूं की असांखे हथ जी शइ मतिलबु जेको पायूं ऐं उनखे पसंदि माण्हू बि पसंदि कंदा आहिनि जेको आहे की असां सुठो पाईंदासीं हथ जी शयूं त माण्हू खे बि सुठो लॻंदो और असांखे बि सुठो लॻंदो ऐं असांखे ख़ुशी थी माण्हू खे ख़ुशी थींदी याने की असां ठहियल मतिलबु रेडीमेड शयूं वठंदासीं ओ कॾहिं कॾहिं छा आहे की असांजे शरीर जे हिसाब सां असांजे साइज़ जे हिसाब सां असांखे उहो फिट ॾेई ईंदियूं आहिनि त असांखे उनमें पाइण में मज़ो बि ईंदो आहे ऐं सुठो बि लॻंदो आहे ऐं माण्हू बि असांजे मथां खिलंदा आहिनि असां इन करे कोशिशि कंदा आहियूं की असां हथ सां ठहियल शइ पंहिंजे साइज जे हिसाब सां ठहियल शइ पायूं कपिड़ो पायूं ऐं मतिलबु उहो उनखे मतिलबु सुठो लॻे असांखे ऐं माण्हुनि खे बि सुठो लॻे ऐं माण्हू बि असांजी तारीफ़ कनि ऐं असांखे हुनमां ख़ुशी मिले जेको आहे